नमस्ते सर जी सर मैं राधिका होलसेलर बात कर रही हूँ जयपुर से कर रही हूँ आप कहाँ से बात कर रहे हैं सर सर आपको किस प्रकार का बेड चाहिए सर हमारे पास यहाँ पर लोहे के और लकड़ी के बेड के अलावा भी कई प्रकार के बेड हैं आप मुझे बताइए कि आपको किस प्रकार का बेड चाहिए सर अगर आप किसी और प्रकार का बेड माँगते तो मैं आपको उपलब्ध करवा सकती थीं लेकिन सौ बेड लकड़ी के और आपको यह बेड कब तक चाहिए सर एक सप्ताह में सौ बेड उपलब्ध नहीं हो सकते हैं क्योंकि हमारा जो स्टाफ हैं उसमें कुछ मेंबर नहीं आ रहे हैं किस किसी की तबियत खराब है किसी का कुछ काम है तो इतना जल्दी यह हम आपको ऑर्डर उपलब्ध नहीं करवा सकती हूँ आप किसी और होलसेलर से बात कर लीजिए वो आपकी मदद कर देंगे सर मुझे एक बार आप एक मिनट का समय दीजिए ताकि मैं चेक कर लूँ क्या मैं चेक कर सकती हूँ ठीक है सर सर मैंने अभी देखा इतना जल्दी यह नहीं हो पाएगा लेकिन आप मुझे कोई और विकल्प दे दें तो मैं थोड़ा जल्दी इसको उपलब्ध करवा दूँ जी सर वो भी हमारे पास यहाँ पर उपलब्ध हैं आपको कितने किस प्रकार का बेड चाहिए आप मुझे यह बता दीजिए जी सर वैसे इतना जल्दी यह नहीं हो पाएगा जितने हमारे पास फिलहाल स्टाफ हैं उसके हिसाब से दस से पंद्रह दिन सर इसमें लग जाएंगे लेकिन आपने जैसा विकल्प बताया है मैं आपको कुछ बेड अभी कुछ बेड थोड़े समय बाद में आपको उपलब्ध करवा सकती हूँ आपको यह बेड आपको सौ बेड ही चाहिए ना सर सर मैं आपको एक सप्ताह के अंदर कोशिश करती हूँ सारे बेड उपलब्ध करवाने की लेकिन दस से पंद्रह दिन तो लग ही जाएगा ठीक है सर मैं आपके बात समझ चुकी हूँ मैं आपकी कोशिश करूंगी पूरी पूरी मदद करने की ठीक है सर